मैं अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए अपने ही घर में पौधों को उगाती हूँ उसके बाद मैं पौधों को लगाती हूँ मैं विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करती हूँ बागबानी लगाने के लिए जिसमें नर्सरी और हमारे स्कूल में लगाए गए पौधे हमारे बहुत काम आते हैं बागबानी एक पुरस्कृत अनुभव है चाहे आप जड़ी बूटियों झाड़ियों या फूलों को उगाना चाह रहे हों बगीचे को बाहरी जगह बालकनी छत या यहाँ तक कि खिड़की पर भी स्थापित किया जा सकता है लंबे समय तक देखभाल और पोषण करने के बाद किसी पौधे को बढ़ते और खिलते हुए देखना अच्छा होता है आपको शान्ति देने के अलावा पौधे आपके आस पास कुछ स्वच्छ और हरा भरा बनाने में भी मदद करते हैं इसका आपके जीवन पर सकरात्मक प्रभाव पड़ता है